घूमना हमरा बहुत पसन्द छै हमरा घुमैमे बहुत अच्छा लगै छै घूमना हमर शौक छी घुमै जाइमे दोस्त सबके साथ घुमै जाइमे हमरा बहुत अच्छा लगै छइ वहाँ जाकऽ हमरा बाइकसँ घूमना बहुत पसन्द छै वहाँ जाकऽ दोस्त साथ घूमना इधर उधर पेड़ पौधा फूल पत्ती देखना गाड़ीपर घूमना हमरा बहुत अच्छा लगै छै दोस्त रऽ साथमे घूमना आओर पानी पुरी खाना ई सब बहुत पसन्द छै दोस्त रऽ साथमे घुमैमे बहुत अच्छा लगै छै बाइकसँ घूमना पानी पुरी गुपचुप ई सब खाना गुपचुप चाट ई सब खाना बहुत पसन्द है हमरा बहुत अच्छा लगै हँ ई सब खाइमे दोस्त रऽ साथमे घूमना बहुत अच्छा लगै छै हमे मुम्बइ घुमै ला जाइ चाहै छी वहाँ मुम्बइ जाना हमरा शौक छै वहाँ जाइ लए चाहै छी वहाँ जाकऽ दोस्त रऽ साथमे इधर उधर घूमना बहुत अच्छा लगै हँ बहुत शौक छै हमरा घुमै रऽ ओइमे हमरा दोस्तरऽ साथमे घूमना बहुत अच्छा लगै हँ बहुत घूमै रऽ बहुत मन करै बाइकसँ घूमना इधर उधर पार्क सब जाना बहुत अच्छा लगै हँ दोस्त रऽ साथमे घूमना